जेना अहाँके ई राहुल गांधी भारत जोड़ैत छथि तऽ ई मैथिली भारत जोड़ैत छै जेना मैथिल भाषामे पहिने जे बाजब कतहु बाजू इंडियाके तऽ सभसँ पहिने मारि नहि हैत मैथिलमे बाजब झगड़ा शांत हैत मैथिल शुद्ध भाषा छी ओ शांति भाषा छी एहिमे मारि पीटके भाषा नहि छी कहाँ गेल रहू रे का कैलहु रे सेसभ भोजपुरिया भाषामे कनी टेढ़ टूढ़ भाषा छै जे अहाँके ई बी जे पी के जे सांसद छथि ओ फिल्ममे काज मनोज ओ कहैत छथिन पूरा इंडियामे भोजपुरिया छै पूरा इंडियामे मैथिली छै मैथिलके जे अहाँके परशुराम विद्यापति अहाँके जे छथि सेसभ क्षेत्रमे ओ बिहारीके आदमीसभ छै मतलब बैसल छथि छायल छथि आ मधुर भाषा होइत छै मैथिल जे बजबै तऽ ओहिमे मारि पीट नहि हैत सभसँ जे छै से झगड़ा छोड़बैवला भाषा कहल जाय मैथिल भाषाके एहि भाषामे मारि पीट नहि हैत कतहु हम दिल्लीमे जाइत रही तऽ बहुत दिन तक फौजमे ट्रेनिंग कयलहुँ तऽ ई बोली जे बजलहुँ तऽ कहलकै हँ अपने गामेके छियथि भा नजदीकी भाषा देखबैत छै जे अपन नजदीकी भाषा भेल मैथिली भाषा जे कतहु जे रही तऽ अपना मैथिलमे बाजी ओ मिठास भाषा भेल मैथिली